हेल्लो बियो बाजै हटेलनि नाम्बार ना आङो दहैसो मोनसे ओंख्रि अर्डार खालामदोंमोन आरो पेमेन्टबो होखानाय जाबायमोन नाथाय आङो मोनसे प्रब्लेमाव गोलैनानै अर्डारखौ केन्सेल खालामनाय जाबाय नोंथाङा आंनो बे केन्सेल खालामनायनि बेलेन्सखौ माब्ला होफिननो हागोन